ہمارے علاقے میں عید بقرعید کا تہوار جو ہے وہ بہت زیادھ دھوم دھام سے اور خوشیوں سے منایا جاتا ہے اور ہم میں پرانی دلی میں رہتی ہوں تو یہاں بلی ماران جامع مسجد پر مسلمان لوگ زیادہ رہتے ہیں سیتارام بازار نئی سڑک پر جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں